खेतीमे आजकल नया नया उपयोग नया नया तकनीक के उपयोग कयल जा रहल छै और नया नया बहुत सारा मशीनके भी उपयोग होइ छै और बहुत सारा मशीनके चलाबयके लिए बिजलीके भी आवश्यकता पड़ै छै लेकिन बहुत सारा किसान बिजली अपने गाँवमे नहि छै जेकरा वजह से ओ अपना नया नया तकनीकके इस्तेमाल नहि करिला चाहै छै एकरा लिए ओकरा के सरकार के आवेदन दै के जरुरत छै किसानके सभी किसानके एक साथ जुटि कर किसान के आवेदन देना चाही सरकारके ताकि ओ अपन ओकर गाँवमे और खेतके लिए बिजली उपलब्ध करा सके बिजली आजकल बहुत ही जरुरी छै आओर अगर बिजली नहि रहतै तऽ किसान नया नया मशीन के उपयोग नहि कर पयतै जेकरा से ओकर खेतीमे वृद्धि नहि होतै एकरे लिए खेतीमे वृद्धि कराबयके लिए सरकार से बिजलीके आवश्यकता बहुत छै आओर सरकारके भी ई मुद्दा पर ध्यान दै के जरुरत छै सरकारके किसान पर ध्यान देना चाही आओँर ओकराके जे जे जरुरत छै ओकरामे भी ध्यान दै के जरुरत छै सरकार जब लैण्ड सेविंग लैण्ड सेकिंगके कारण बहुत किसानके दिक्कत होइ छै काहेके लिए बहुत जगह पर जगह पर अइसन जगह पर लाइन काटि देल जाइ छै जेकरा पर उस समय जरुरत रहै छै लाइटके और ओकरा के जब लाइट नहि रहै छै तो मशीनके उपयोग नहि कर सकै छै बिना बिजलीके मशीनके उपयोग नहि कर सकइ छै तऽ ओकर काम रुक जाइ छै और ओकरा से ओकरा बहुत नुकसान होइ छै आओर ई नुकसान समाजके भी झेलय ला पड़ै छै काहेके लिए किसान खेती नहि करतै आओर उपजा आर नहि होतै तऽ हम लोककेँ आओर समाजके बहुत दिक्कत हो सकै छै हमलोगके लिए खाना उपलब्ध नहि होतै हमलोगके लिए भोजन उपलब्ध नहि होतै जेकि आगे जाकरके महामारी आओर भुखमरीमे भी परिवर्तित हो सकै छै एहि लिए सरकारके ई बात पर ध्यान दै कऽ जादा जरुरत छै और किसानके लिए काम करयके लिए बहुत जरुरत छै औ आओर ओकर पर समय पर बिजली नहि काटना चाही काहेके लिए ओ अगर अगर किसान उस समय मशीनके इस्तेमाल कर रहल छै आओर ओ बिजली चलि गेलै तऽ ओ कामके नहि कर सकै छै इसीलिए सरकारके समय पर बिजली देना चाही आओर उतना समय तक बिजली देना चाही जबतक के ओकरा जरुरत रहै छै ओकरा जरुरत तक के बिजली देना चाही तैं किसान अपना काम कर पुरा कर सकय और अपना फसलके भी ऊगाबय मे ओ मेहनत कर सकै आओर ओकरो फसलमे उन्नत्ति हो ओकर फसल मेहनत से उगेतै ओकरामे ओकरा लाभ भी हो किसके भी लाभ होना बहुत जरुरी छै कियाकि ओ मेहनत बहुत करै छै इसीलिए किसान पर समय पर बिजली पहुँचना चाही पर्याप्त मात्रा मे ओकरा तकनीकी के भी ज्ञान होना चाही आओर मशीनके भी ज्ञान होना चाही ताकि ओ तकनीकके इस्तेमाल कर सकै अपना फायदा भी कमा सकै आओर देश के भी ओ फायदा दे सकै